आं मिन्थ्रायाव ज'रासे जुथा बिहरदोंमोन जर्डाननि बा रोजा रांनि गान्नो बिराथ मोजां कमपर्टतेबोल मोनो गान्नायाव गुरैबो सफ्ट आरो थाबायनाय मानायफ्रावबो रेजें आराम मोनो